आं आंनि दिहुन्थाइफोरखौ माखासे बाजार हाथाइफोराव फानगोन जेरैहाय आखायजों बानायनाय बेग बिबार खर'नि थपि बेफोरखौ हाथाइयाव फाननाय जायो जोंनि ओनसोलाव गोबां हाथाइफोर दं जेरै खाजोलगाव हाथाइ बेंथल हाथाइ सान्टिपुर हाथाइ रुनिखाटा हाथाइ कंब्रिं हाथाइ गुरुबासा हाथाइ सामथायबारि हाथाइ खारिगाव हाथाइ टिनालि हाथाइ बिसमुरि हाथाइ सेरफांगुरि हाथाइ बायदि रोखोमनि हाथाइफोर दं बेफोरखौ गुबुन रायजोआवबो फाननो थाखायबो जों हरनाय जायो जेरैहाय पार्सेलफोरखौ अनलाइन जों हरनो हायो आरोबाव पस्ट अफिस जोंबो हरनो हायो